کمپیوجر کمپیوٹر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کبھی کمپیوٹر خراب ہو جاتی ہے کبھی لیپٹاپ خراب ہو جاتی ہے کبھی تو موبائل خراب ہو جاتی ہے کبھی ریڈیو کبھی ٹیلیویژن خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے مستری کے پاس جاتے ہیں تو مستری کو لاتے ہیں تو ٹیکنالوجی وہ الیکٹرانک کو دکھاتے ہیں اور ہر چیز جو ہے کیونکہ خراب تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ میکنڈ چیز ہے اور مائنڈ چیز ہے اس لیے اس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ جو ہے اس چیز کو ہم کرتے ہیں اور اپنی تھوڑی اور اس چیز بات کو دھیان رکھیں اور ہر چیز کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو تھوڑا پریشانی آ جاتی ہے اس لیے کہ جو ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہے مستری کو مستری کے پاس جاتے ہیں مستری جو ہے ان کو صحیح سلامت سے اس کو ٹھیک کر جاتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں اور اسی بات کو لے کر ہم لوگ آگے سوچتے ہیں بڑھیں اور اسی جو ہے اپنا دماغ دیتے رہیں اور اسی لے کر کے جو ہے اور کرتے رہے اور ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ جو